جدید دور میں اردو زبان کو بہت سارے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کمپنیوں کے اندر اور بڑے بڑے پوسٹوں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ یونیورسٹیز کے فارغ ہیں جو انگلش زبان کو اُردو زبان کے اندر ملا کر کے بولتے ہیں یا صرف انگلش زبان بولتے ہیں جس سے وہاں پر موجود لوگ یا ان کے پاس آنے والے لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور اردو زبان سے دھیرے دھیرے دور ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہر جگہ انگلش زبان کا بول بالا ہے اگر آپ انگلش زبان جاتے ہیں تو آپ کو اچھی پوسٹ ملیں گی تو جو بڑے بڑے پوسٹوں پر لوگ موجود ہیں وہ انگلش زبان کو بول کر کے لوگوں کے ذہن میں ایک خدشہ اور ایک خلفیہ پیدا کرتے ہیں کہ وہ انگلش زبان سیکھ کر کے ہی دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اس طرح اس ناحیے سے اردو زبان کا بہت زیادہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور لوگ خوب اُردو زبان سے دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر بھی لوگ موجود ہوں وہ اُردو زبان کو اپنی تہذیب کو نا بھولیں اور اس کو ہمیشہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں